हा हलो जय झूलेलाल हा अ अदा असां भाई हे पहिरियों दफ़ो सूरत में आया आहियूं त भाई चवंदा आहिनि हिते भाई नाश्ता सुठा सुठा मिलंदा आहिनि त छा छा मिलंदो आहे हा हा माना ॿिया बि अञा इहे पराठा वग़ैरह बि थींदा आहिनि हा हा हा उते मिलंदा आहिनि सुठा ऐं अ असांखे असां टॅक्सी बि असांखे कराए ॾियो पर ड्राइवर बि ड्राइवर बि तव्हां सुठो भाई कराए ॾियो अ अ किथे इएं भाई किथे वेही करे खाइबो कहिड़ी जॻहि ते त भाई होटलूं आहिनि हा हा हा हा हा हा हा असांखे अन हा सुठो माना खाराइजो नाश नास्तो हा हा हा ड्राइवर बि वठी ॾिजो हा हा हा छो त असां नवां नवां आहियूं असांखे भाई डपु थींदो आहे हा हा हा हा ॿियो बि जेको जेको सुठो हुजे अञा बि सुठी हुजनि हा हा हा रोटीअ में ॿियो छा छा मिलंदो आहे भाॼियूं कहिड़ी कहिड़ी मिलंदी आहिनि